मां पंहिंजी बाइक सां हिकु बार देहरादून वई हुअमि त हुतां जीअं देहरादून खां मथे वञी करे बि और बि जीअं उत्तराखंड पासे उते पहाड़ वहाड़ आहिनि उते मतिलबु की पहाड़नि जो पूरो चकर वकर लॻाए करे प्रॉ बढ़िया तरीक़े सां मतिलबु मथे ताईं वञणु बिल्कुलु ई एतिरो कठिन हूंदो आहे उहो गाॾी खे मोड़ण या गाॾी खे अलॻि तरीक़े सां हलाइणु बल्कि हुत त हिकु ॿ दफ़ा एक्सीडेंट थियण जा बि चांसिस हूंदा आहिनि लेकिन फिर बि मां पंहिंजी गाॾी सां उते आराम सां हलाए करे निकिरी विया और हिकु बार त मां रेगिस्तान जे पासे वई हुअमि जाॾे बिल्कुलु गरमाहट और गरम मौसम और हुन में बि जे गाॾी जे बिल्कुलु गरम थी वञे लेकिन फिर बि उन खे हलाए करे हली वञिणो बि आस मतिलबु आहे की मां हा न एतिरे कठिन मार्ग ते बि वई वञी चुकी आहियां